तर टीव्हीचे बद्दल सांगपाचें म्हणजे आमचे गांवांक पयलीं टि व्ही नासल्यो आमी रेडियोचेर बातम्यो वगैरा आयकताले रेडियो सुद्दां पयलीं नासताले दुसऱ्याक सुद्दां वचून आयकुचें पडटालें कारण हें आतां आमचीं कांतरां हें तें आयकोपाचो पयलीं खूब शौक आशिल्लो म्हणटच ते दुसऱ्यागेर वचून सुद्दां रेडयो आयकताले मागीर टी व्ही आयल्यो टी व्ही आयल्यार सुद्दा वाड्यार आमची एक टी व्ही आसलेली म्हणटकच आमी कितें प्रोग्राम आसले कितें महाभारत रामायणा हें तें सुद्दां चडशें लोकांगेर वचून पळयताले आनी तेन्ना लोकांगेर प्रत्येकागेर गर्दी पूण ते लोकांगेर वचोंक तें बर दिसनासलें कारण ते लोक थोडे कितें करताले तेंकां डिस्टर्ब जातालें न्ही म्हणटकच आतां हे टि व्ही पासून खुबशे फायदे आसात कारण टि व्ही द्वारे खंय खंय कितें जाता तें कळटा न्यूज न्यूजा द्वारे कित जाता प्रत्यक्षीत चित्रां द्वारे कळटा आनी तें भितर मायंडा बरें सेट जाता चीत्र पळयल्या कारणान नाजाल्यार कित जातालें रेडयोचेर बीन बातम्यो आयकताल्यो त्यो तितल्यो भितर उरनाहल्यो पूण ही चित्रां थ्रू कित जाता भितर मायंडा वोचोन सेट जाता दुसरी आतां हे खंय लायव्ह लायव्ह पळोवपा मेळटा कारण क्रिकेटीन खूब इंट्रस्ट आमकां आसले कारणान क्रिकेट आमकां लायव्ह पळोवपा मेळटा सामके घरां बसोन दुसरी बाकिची जायतीशी प्रोग्राम जातात फेस्टिवल जातात ती लायव्ह पोवपाक मेळटात प्रत्येक राज्यांत कशी फेस्टिवल मनयतात तें टिवीचेर पोवपाक मेळटा दुसरे प्रोग्राम तरे तरेकवार जातात तेजे पासून आमकां एक्सपिरियन्स मेळटा की दुसरीं राज्यां कशीं सण मनयतात तेय आमी ते पळोवन मनू शकतात